جی ہاں میں ٹرین کی وضاحت کر سکتا ہوں ٹرین ایک لمبی گاڑی ہوتی ہے جو پٹریوں ریل ٹریک پر چلتی ہے اسے انجن چلاتا ہے جو یا تو ڈیزل سے یا بجلی سے چلتا ہے انجن ٹرین کے آگے ہوتا ہے اور وہ پوری ٹرین کو کھینچتا ہے ٹرین میں کئی ڈبے بوگیا ہوتے ہیں اور ہر ڈبے میں مختلف قسم کی نشستیں یا برتھ سونے کی جگہ ہوتی ہیں نشستیں سیٹس کچھ ڈبوں میں بیٹھنے کے لیے صرف نشستیں ہوتی ہیں جیسا کہ جنرل یا چیئر کار یہ عام طور پر دن کے سفر کے لیے ہوتی ہیں برتھ سلیپر اور اے سی کلاسیز میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ سونے کے لیے بھی برتھ ہوتی ہے عام طور پر لوئر مڈل اور اپر برتھ شور ٹرین کے چلنے سے خاصا شور ہوتا ہے پہیوں کے پٹری پر چلنے کی آواز انجن کی آواز اور کبھی کبھار مسافروں کی بات چیت یا اعلانات کا شور پہلے اور پٹریاں پہیں اور پٹریاں ٹرین کے نیچے لوہے کے مضبوط پہییے ہوتے ہیں جو اسٹیل کی پٹریوں پر چلتے ہیں جب ٹرین چلتی ہے تو بہت